हाँ मुझे पाँच तारीख याद हैं पाँच फरवरी उन्नीस सौ अस्सी छह जनवरी उन्नीस सौ नब्बे सात अप्रैल उन्नीस सौ सत्तर आठ अप्रैल दो हज़ार तीन नौ अगस्त दो हज़ार पाँच